اپنے علاقے میں بی جے پی کیجریوال کانگریس سپا ان جماعتوں کو ہم جانتے ہیں اور ان کے ایجنڈے یہ ہیں کہ ہمارے دہلی کا ترقی ہو اور انہوں نے ہماری مدد اس طرح سے کی ہے کہ بجلی کا بل کچھ یونٹ فری کر دیا ہے پانی فری کر دیا ہے اور اسی طرح راشن فری دے رہا ہے اور اسی طرح کی اور اور بات کی جائے تو بہت ساری چیز